हैलो बोलिए हाँ तो ठीक है आप आप इधर आ जाइए आपका पूरा चेकअप हो जाएगा चेक अप होने के बाद आपका पता चल जाएगा की आपको कौनसी दिक्कत है उसी के हिसाब से आपकी दवाईयाँ भी चल जाएँगी तो आप आइए हमारे स्टोर पर या हॉस्पिटल में आपका पूरा अच्छे तरीके से चेक अप हो जाएगा उसी के हिसाब से आपकी दवाइयाँ चल जाएगी फिर आप और सीने में आपको दर्द दर्द होता है तो आप कैसा मतलब क्या हुआ उसमें ऐसा आपको कुछ महसूस होता है कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपको इतना दर्द होता है अच्छा फिर हाँ तो यह कब से हो रहा है आपको बुखार वुखार भी आया था कि पहले खाँसी वगैरह थी आपको बोहौत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कुछ बता सकते हैं अच्छा तो ठीक है आप आप हमारे क्लिनिक पर आइए हम आपका टेस्ट बढिया से करवा देंगे और आगा और आपका टेस्ट अच्छे से हो जाएगा तो पता चल जाएगी कि आपको क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है फिर उसी के हिसाब से आपकी दवाइयाँ भी चल जाएगी और फिर क्या उसी के हिसाब से आपकी पूरी जो भी आपको प्रॉब्लम है वह ही आपका सारा फिर आप ठीक हो जाएँगी यही दो तीन किलोमीटर आप पास में ही है हम एड्रेस भेज देंगे तो आप आ जाइएगा वहाँ पर क्या हम सुबह दस बजे से लेकर शाम के छः बजे तक हाँ आप उसी बीच में आइए तो हम आपको मिलेंगे फिर हम हम डॉक्टर से मिलवाएँगे तो आपका बढ़िया से चेक अप कर लेंगे फिर उसके बाद वह सभी को बता देंगे कि क्या चेक अप करना है कम्पाउण्डर होते हैं नर्सेज होते हैं फिर और हम भी है तो हम आपका बढ़िया से इलाज करवाने में आपकी मदद करेंगे आपको जो भी दिक्कत है नहीं नहीं फीस वगैरह नहीं लगेंगी क्योंकि यह सरकारी है सरकारी है यह तो आप आइए गा आपका जो भी होगा आपका हम बोहौत ही सरकार जो ऐसा जो पैसा लगता है बस वह भी चेक अप वगैरह का लगेगा बाकी दवाईयाँ वगैरह सब फ्री ही है क्या अरे अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो एडमिट करने की ही ज़रूरत पड़ेगी तो एडमिट ही किया जाएगा और अगर आप दवाइयों से ही ठीक हो जाएँगे थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी तो फिर एडमिट नहीं किया जाएगा अगर ज़्यादा दिक्कत होता है एडमिट तो करना ही पड़ेगा ठीक है ओके